ہلو پیڈیو ڈلیوری کمپنی ہاں سر میں نعیم بول رہا ہوں میں کوریئر سے میرا ایک سامان منگوایا تھا ہاں وہ گلاس کا آئٹم تھا سر وہ کافی نازک تھا لیکن آپ کے ڈلوری بوائے نے پتا نہیں کیسے لایا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے سر ٹراولنگ میں ہاں سر سر آرام سے لانا چاہیے تھا میں تو پیکنگ اچھی سے کر کے بھجوایا تھا جہاں سے میرا سامنے سے پارک نا وہ لوگ مجھ کو ویڈیو ریکارڈ کر کے دیے تھے اور کافی اچھے سے پیکنگ وغیرہ کیے تھے سر ہاں یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے سر ہاں ہاں ٹریولنگ میں جو ڈلیوری بوائے بھی لے کے آج آیا تھا نا وہ ایک ہی بیگ میں بہت سارے سامان رکھا ہوا تھا اور یہ جو میرا پارسل تھا وہ سب سے نیچے ہوئے رکھ رکھا ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا وزن میرے پارسل کے اوپر تھا تو اس کی وجہ سے سر یہ بریک ہو چکا ہے تو سر اب آپ مجھ کو اس کا ریفنڈ دے دیجیے یا چیز منگا کے دے دیجیے کیونکہ یہ کافی مہنگی چیز تھی سر ہاں سر وہ گلاس کا آئٹم تھا ہاں سر ہاں بہت مہنگا تھا آپ مجھ کو ریفنڈ کر دیجیے بہت اچھا ہوگا میرے لیے جی سر میں ایپلیکیشن کر دوں گا آپ ریفنڈ کی درخواست میری شامل کر دو ٹھیک ہے سر شکریہ